السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب خیریت سے ہیں حضرت جی حضرت میں جلدی ہی ریٹائر ہونے والا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا بھر کی سیر کا ارادہ رکھتا ہوں جی یہ میں نے فیصلہ اس لیے کیا یہ ساری زندگی کام میں مصروف رہا اب وقت ہے کہ زندگی کو پرسکون انداز میں گزاروں اور نئی جگہوں کو دیکھوں جی جی سر میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ سفر میرے خوابوں کی تعبیر ہوگا جی جی سر میں اس سفر کی تیاری اس طرح سے کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنا پاسپورٹ تجدید کروا رہا ہوں تاکہ سفر میں کوئی رکاوٹ نہ ہو

میں یہ بات اپنے کسی قریبی رشتے دار یا خاندان کے فرد سے کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی میرے منصوبے سے باخبر ہوں